ایک بار جب ہم کالج میں تھے تو وہاں میٹنگ ہوئی کیا کرنا چاہیے کہیں گھومنے پھرنے جانا چاہیے تو میٹنگ میں جو ہے مختلف رائے آئی کہاں جانا ہے کہاں گھومنا ہے کہاں جانا ہے تو مختلف لوگوں نے مختلف رائے دی کہ کسی نے کہا جو ہے بنگلور جانا ہے کسی نے کہا اوٹی جانا ہے کسی نے کہا دارجلنگ جانا ہے کسی نے کہا شملہ جانا ہے کسی نے کہا چنڈی گڑھ جانا ہے تو آخر میں جو ہے میٹنگ میں طے ہوا کہ ہم سب کو چنڈی گڑھ سے ہوتے ہوئے شملہ جانا ہے تو ہمارے کلاس کے بیچ کے لڑکے تھے ہم لوگ ستر اسی لوگ تھے تو سب کے لیے بس کا انتظام کیا گیا جے پور سے دہلی ہوتے ہوئے دہلی دہلی سے جے پور جے پور سے پھر جو ہے چنڈی گڑھ جانا تھا تو چنڈی گڑھ پہنچے ہم لوگ پھر جو ہے ہوٹل میں رکے پھر فریش ہوئے فریش ہونے کے بعد ناشتہ وغیرہ کیے ناشتہ کرنے کے بعد پھر جو ہے ہم لوگ گھومنے نکل گئے پھر جو ہے ٹرانسفارمر کی کمپنی میں گئے ٹرانسفارمر وغیرہ دیکھے پھر جو ہے ایک جھیل ہے سکھما جھیل چنڈی گڑھ میں پھر وہاں ہم لوگ گھومے پھرے بہت ساری چیزیں خریدیں مارکیٹ وہاں وہاں مارکیٹ لگتا ہے اس مارکیٹ میں گھومے پھرے پھر شام ہوا رات کو آئے کھانا وانا کھائے سوئے پھر صبح ہم لوگ بس سے شملہ کی طرف گئے شملہ میں جو ہے پھر ہوٹل میں رکے ہوٹل میں ہوٹل میں رکنے کے بعد فریش ہونے کے بعد پھر ہم لوگ گھومنے نکل گئے ٹریکنگ پہ اور اونچائی پر چڑھنا تھا پہاڑی علاقہ تھا چڑھتے چڑھتے جو ہے سانس سانس پھولنے لگے پھر ہم لوگ کسی طرح اوپر چڑھے اوپر چڑھنے کے بعد وہاں اوپر بہت خوبصورت مارکیٹ تھا بازار تھا اور بہت ساری چیزیں تھیں چرچ تھا مندر تھا اور جو ہے بہت خوبصورت نظارہ تھا ہم لوگوں نے دیکھا اس کو اور بہت انجوائے کیا پھر اس کے بعد وہاں سے آئے تو دوسرے دن پھر کفری کا سفر ہوا کفری تک گھوڑا پر چڑھ کر ہم لوگ پہاڑ پر چڑھے جہاں پر ایڈونچر ہوتا تھا ایڈونچر میں گئے ہم لوگوں نے بہت سارے گیمس کھیلے بہت سارے ایڈونچر کیا ہم نے اس کے بعد پھر جو ہے واپسی ٹرین سے ہوا پھر ہم لوگ دہلی آ گئے